اردو زبان اچھی ہے اس کا کونچی پڑھنا لکھنا بھی اچھا ہے دین حدیث بھی اس کا پڑھنا اچھا اردو میں ہم لوگ کو بال بچے سے بات کرتے ہیں بچے لوگ سے ماں سے بہن سے جتنے بھی ہیں سب رشتے دار سے سب سے اردو زبان سے بولتے ہیں حدیث بھی پڑھتے ہیں

پڑھاتے بھی ہیں سب کو اردو اردو گھر میں بولتے بھی ہیں اپنے شوہر سے بھی بھی جناب سے اپنا بولتے ہیں بات چیت کرتے ہیں جتنے بھی ہیں رشتے دار اگل بغل سب سب کے ساتھ اردو زبان سے بولتے ہیں اردو اچھی ہے اپنے بچے لوگ کو بھی اردو سکھانا چاہیے اسکول اور مدرسے میں بھی پڑھانا چاہیے اردو عربی سب اچھا ہے ہندی جو کوئی پڑھاتی ہیں یہ سب کون چیز اچھا نہیں ہے یہ دنیا کے لیے ہے دین کے لیے تو اردو لفظ ہے اردو بات یہ پڑھنا لکھنا